हलो हाँ जी नमस्ते हाँ मेरा टुरिस्ट का काम है गाइड जी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भैया जगह हैं जैसे आप आगरा जा सकते हैं आगरा के ताज़महल बहुत मशहूर हैं आठवें अजूबे में है पूरे दुनियाँ के आठ अजूबे हैं उसमें ताज़महल का नाम आता है या आप मथुरा घूमने जा सकते हैं मथुरा श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस वहाँ भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल तीर्थ स्थल हैं घूमने के लिए लखनऊ में अब बड़ा इमामबाड़ा देख सकते हैं बाँकी लखनऊ तो आपका नवाबों का शहर है ही है बहुत सारी चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें देखने वाली हैं लखनऊ में बहुत घूम सकते हैं बाँकी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या आप जा सकते हैं बहुत अच्छा आपका एक तीर्थ स्थल है या बनारस जा सकते हैं बहुत सारे विदेशी बनारस भी घूमने आते हैं जहां बताओ घूमा देंगे हर जगह अपना है जी अयोध्या मेरे ख्याल से लखनऊ से सौ किलोमीटर के ऊपर होगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी हाँ हाँ हाँ आप मान के चलिए अयोध्या अगर आपको घूमना है तो कम से कम दो दिन का टाइम चाहिए कि क्या है अयोध्या में भी है राम लला की जन्मभूमि है हनुमान और जो है आपका हनुमान गढ़ी है सरयू सरयू जी का जो है बहुत अच्छा वो बनाया है तीर्थ स्थल बना हाँ हाँ होटल वगैरह होटल वगैरह मिल जाएगा अपना एयरपोर्ट भी वहाँ पे है आप हवाई जहाज से जा सकते हैं डायरेक्ट अगर आप चाहें तो ऐसी जगह बाहर जो है हवाई जहाज से जा सकते हैं बड़ी अच्छी सुविधा है अच्छी सुविधा बनी हुई है नहीं वहाँ का अयोध्या का प्रमुख्य राम मंदिर ही है राम मंदिर हनुमान गढ़ी तो फिर और आई पी एस है हिंदुओं का धार्मिक केंद्र बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र भी है बाँकी बनारस में बहुत सारा घूमने वाला है बनारस घाट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे घाट हैं बनारस में जो है मणिकर्णि मणिकर्णिका घाट पे जो है हाँ हाँ हाँ वहाँ जो तीन तीन से चार घंटे लग जाएगा हाँ रहने को होटल वगैरह भी हैं आप होटल में रह सकते हैं बढ़ियाँ रेस्टोरेंट भी खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं अपने पास गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं भैया आप चाहें गाड़ी से गाड़ी भी ले चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है और बाँकी बस का क्या है बस में जो है पब्लिक का ट्रांसपोर्ट का थोड़ा दिक्कत होता है बाँकी अपनी गाड़ी से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जहां मन हुआ रुके नाश्ता पानी किया फिर चले सिस्टम रहता है ऐसा

फ़ैमिली के साथ घूमना है तो गाड़ी ठीक रहेगी और बनारस वगैरह में बहुत अच्छी घूमने वाली है चलिए ठीक है नमस्ते